हेलौ हम गाड़ी भाड़ाक के लेल गप करै छी हमरा सिन्हेश्वर जेबाक चान्स छै आओर हम चाहै छी जे अहाँ गाड़ी दियौ हमरा हमसभ पाँच आदमी छियै जाहिसँ हमरा सभके दिक्कत नहि होइ हम समयसँ जायब आओर समयसँ आयब अहाँके जे गाड़ी के भाड़ा हैत हम अहाँकेॅं देब आओर अहाँ हमरा गाड़ी भेजू जाहिसॅं हम पाँच आदमी जा सकी अहाँके पास जीप हुए तऽ जीपे भेज दियौ जाहिसँ हमरा सभके दिक्कत नहि हुए आओर हम चाहै छी जे हमसभ शान्तिसँ जाइ आ शान्तिसँ ओतऽसँ आबी